सबसँ आसान जे छै ने सब्जी सब लोकके होइ छै सब्जीमे तऽ अल्लू काटलक पियाज काटलक आओर परबलके रहल तऽ परबल काटलक आ सबकिछु मिलाए कऽ बनाए देलक बहुत आसान भए जाइ छै आर मीट जे छै ने मीट बहुत भारी चीज छै बनबैमे एहि दुआरे मीटोकेँ ने लोग बहुत पियाज देलक लहसुन देलक तहन गरम मसाला भेल मीट मसाला भेल बहुत तरहके मसाला ओहिमे देल जाइ छै आ तहन ओ बनबैयोमे जे छै ने बहुत लेट लागै छै ओकरा लोक कते देर भुजलक पहिने तहन फेर रस देलक तहन फेर बरकल तहन ओकरा बनबैमे बहुत लेट लागै छै ताहि दुआरे लोक सीधा केलक दालि भात चोखा बनाए लेलक दालि भात सब्जी बनाए लेलक ओ आसान रहै छै बनबैमे आ मीट भेल कठहरके सब्जी भेल ई सब तऽ बहुत भारी भेलै बनबैमे फेर चावल जे छै ने ओहो तुरत बनि जाइ छै आ सब्जी सब जे छै ओहो सब बनि जाइ छै पर मीट कठहरके सब्जी सब भेल ओ बहुत भारी चीज भेलै मछलियो बनबैमे बहुत भारी होइ छै